जों जोंनि फालांगि जागायजेननायाव जेरैहाय दखानफोरखौ साफा सुग्रोयो रुमखौ सुनानैहाय आरामसे साजायो सुनानै साफा खालामो जेरै ख्रिष्टानफोरा गिर्जा खालामो गिर्जा खालामनानैहाय आरामसे गिर्जा खालामखांनायनि उनाव दखानखौ होयो आरोबाव हिन्दुफोरा जाहैबाय हिन्दुफोरा जेरेख'म फुजा आरि होग्रोयो होग्रोनायनि उनावहाय जे रिब'नफोरखौ हायो बेनि उनावहाय दखानखौ होयो आरोबाव जोंनि दखान फालांगि जागायनायाव गोबां रांनि गोनांथि दङ मानोहोनब्ला जोङो दखान होनायावहाय गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो समाव जोङो थाखाया थोजोबा माब्लाबा माब्लाबा नांगौखौ मोना जायो फैसानि सर्ट जानायावहाय नांगौफोरखौ मोनजोबनो थाङा बेबायदिनो जोङो खस्थ' खालामनानैबाबो दखानखौ सोलिनांगौ जायो बेबायदिनो खस्थ' मोनो दखान होनाय समावहाय बेफोरनो आरो दखाननि बुंनाया बेनो